जय जय झुलेलाल जी जी हा ॿुधायो हा खुली वई आहे ॿुधायो भेण

अच्छा हा हा न न अचो अचो बिल्कुलु नईं नईं वैराएटी जो सोन आयो अथव हा छा छा खपेव तव्हांखे जी जी हा सभु सभु

अच्छा हा अचो अचो तव्हां टाइम कढी अचो शोप ते हा हा राति जो नाएं बजे ताईं हा तव्हां जी ॿुधायो हा हा मां टाइम ॾींदीमाव तां अचो तव्हां कहिड़े टाइम अची सघंदा आयो हा बिल्कुलु बिल्कुलु सही टाइम अथव अचो ठीकु ठीकु आहे हा हा बिल्कुल बिल्कुल तव्हां अचो सदाईं बिल्कुलु अघि सही लॻी वेंदव जय झूलेलाल